इ'यां ते असेंगी स्कूल पढ़े दा बड़ा टैम होई गेदा मगर जेल्लै अस पढ़दे हे अपने टैम च ओल्लै स्कूल च बड़े सब्जैक्ट होंदे हे हिस्टरी होंदी ही मैथ होंदा हा इंग्लिश होंदी ही हिंदी होंदी ही डोगरी होंदी ही एह् सारे सब्जैक्ट होंदे हे दसमीं तगर असें ते बड़े सब्जैक्ट पढ़े दे एह्दे पेपर होंदे हे फ्ही एह् खासकर जेह्ड़ा मैथ दा सब्जैक्ट हा ओह् बड़ा असेंगी ओल्लै औक्खा बी लगदा हा ओल्लै इन्ना समझ नी आंदा हा कि कि उस बेल्लै इन्नी कोई खास एल्लै ते बड़ी बड़ी कताबां बी आई दियां न ओल्लै कताबां बी निं इन्नियां होंदियां हियां आखरकार ओल्लै ट्यूशनां बी कक्ख नी ऐ हियां आपूं गै पढ़ना पौंदा हा ओल्लै सब्जैक्ट बड़े असेंगी औक्खे लगदे हे अस सोचदे हे एह् माए कि'यां पढ़ना मगर अज्ज दे टैम च सब्जैक्ट बधी गेदे चीज़ां असान होन लग्गी दियां जियां अज्जकल दसमीं च बोर्ड दे पेपर होंदे अठमीं च नेईं होंदे ओल्लै साढ़े टैम बिच्च पजमीं च बी बोर्ड होंदा हा जेल्लै पेपर दिंदे हे पंजमी च बी बोर्ड होंदा हा जेह्ड़ा रिजल्ट होंदा हा ओह् असें सुनने गी जाना पौंदा हा न्यूज़पेपर बिच्च रिजल्ट आंदा हा अज्जकल महाराज बड़ा सिस्टम बदली गेदा अज्जकल ओह् चक्कर गै निं रेह्दा अज्जकल स्कूल च जाओ तुस दसमीं दा रिजल्ट लेई लैओ बाह्रमीं दा ते पैह्ले फ्ही दसमीं दे बाद केह् आखदे सब्जैक्ट होंदे जियां लैने होंदे हे जियां तुस मैडिकल लेई लैना अगर तुसें कोई डाक्टरै आह्ली साइड जाना नान मेडिकल लेई लैना अगर तुसें कोई इंजीनियर आह्ली साइड जाना कमर्स होई गेआ आर्टस होई ते होर अज्ज दे टैम दे उप्पर मेडिकल नान मेडिकल आर्टस ते ऐ चला दे मगर अज्जकल होर चीज़ां बड़ी बधी गेदियां न अज्जकल इं'दे सब्जैक्टें अंदर गै बड़े बड़े सलेबस चेंज होई गेदे मास्टर बदली गेदे ओल्लै पैह्ले दे मास्टरें गी गल्ल बड़ी बक्खरी ही ओल्लै उ'नेंगी मास्टर बेचारे शरीफ बी ऐ हे अच्छे बी ऐ हे जिन्ना उं'दे शा होई सकदा हा मदद बी करदे हे अस जिन्ना जिन्ना उं'दे शा पुच्छदे हे असेंगी सनाई बी छुड़दे हे सगुआंं असेंगी पेपरें दे दरान बी सनाऊ उड़दे हे बिच्च बिच्च महाराज सनाऊ उड़दे हे अग्गुआं गै कि मास्टर असें इ'न्ना नेईं इ'यां पढ़े दा ते ओह् आपूं गै आक्खी उड़दे हे चलो यरा थोह्ड़ी थोह्ड़ी हारी नकल बी मारी लैओ मगर अज्ज दे टैम उप्पर तुस दिक्खी लैओ मास्टर बी बदली गेदे अज्जकल ते लफाटे लफाटे उप्पर बी चढ़ी जंदे बच्चे अपने मास्टरें गी केह् करना एह् बी समें दा चक्कर होंदा पढ़ाई अज्ज सगुआं असान होई गेदी पैह्ले शा अज्ज ते सब किश थुआढ़े फोना हत्थें उप्पर ऐ सब किश ऐ ट्यूशनां हैन सब किश अज्जकल बच्चे जंदे मगर बच्चे एह् चीज़ समझदे कक्ख नी हैन सगुआं पैह्ले दा टैम हा बड़ा औक्खा टैम हा महाराज ओल्लै असें गोड्डियां बी करनियां पेपर बी देने पढ़ाइयां बी करनियां घर बी संभालना महाराज ओल्लै बड़ा मुश्कल हा ते ओल्लै सगुआं टीचर जेह्ड़े होंदे ओह् बी अच्छे होंदे हे ओह् बी सगुआं उ'नें गी एह् जेही भुक्ख नी ऐ ही अज्जकल दे टीचरें गी केह् होई गेदा पैसें गी बड़ी भुक्ख होई गेदी ट्यूशनां करांदे आखदे स्कूल च पास करी उड़गे तुस ट्यूशन आई जाओ साढ़ी ट्यूशना आई जाओ एह् होई गेआ अज्जकल दी पैसें दा बड़ा चक्कर चढ़ी गेदा पैह्ले नी होंदा हा साढ़ै टैम महाराज अस जेल्लै जंदे हे न असें न मास्टरै कदें कोई फीसें ताई नी आखेआ जेल्लै जुड़दी ही ते देई बी छुड़दे हे नेईं ते नेईं जुड़दी ही नेईं बी दिंदे हे कोई सब्जी देई उड़दे हे नुआढ़े बदलै ओह्दे कन्नै बी चली जंदा हा कम्म लेकिन अज्ज थोह्ड़ा जेहा टैम बदली गेदा महाराज अज्जकल अज्जकल केह् होई गेदा अज्जकल बगैर फीसै नेईं लैंदे अज्जकल ऐडवांस फीस देनी पौंदी महाराज अज्जकल समें बदली गेदा कन्नै पैह्लें जेह्ड़ा सेल्ले साढ़ा समें होंदा हा ओल्लै स्पोर्टस टीचर होंदा ओह् स्पोर्टस टीचर दा महाराज अ'ऊं तुसेंगी गप्पां सनां स्पोर्टस टीचर जेह्ड़े होंदे हे न उ'नें असेंगी गेमां खढानियां बड़ियां ओह् खो खो होई गिल्ली डंडा होएआ क्रिकेट होएआ ते फुट बाल ओल्लै होंदा नी ऐ हा बस इ'यां सेही हा असेंगी कि हां कि ओह् बी चीज़ होंदी अज्जकल ते मड़ो टीचर बड़े स्हेई स्हेई होई गेदे स्पोर्ट्स ते गै उ'नेंगी बाह्र लेइयै जंदे ओल्लै असेंगी इन्ना पता नी ऐ हा हां खेढदे इ'यां ग्रांऽ च गै केह् स्पोर्टस खेढना अज्जकल ते में सुने दा महाराज लेइयै जंदे उत्थें इंटर डिस्ट्रिक होई इंटर स्टेट होई स्पोर्टस दे टीचर अज्जकल बड़े बधी गेदे स्कूलें च में दिक्खे दा जेल्लै अ'ऊं पढ़दा हा अपने स्कूलै च दसमीं तगर ओल्लै साढ़ा स्पोर्टस टीचर हा ओह् असेंगी कबड्डी सखांदे होंदे हे फ्ही उ'नें इक बार असें गी ओह् उत्थें लेई गेदे हे जम्मू तौक्की कि कबड्डी खेढने गी ओल्लै उत्थें असें कबड्डी खेढी मैडल बी जित्तेआ साढ़े क्लासा दे बच्चें असें गी बड़ा मजा आया असें आखेआ हाय हाय साढ़ा मास्टर बड़ा अच्छा फ्ही जेल्लै असेंगी अग्गें पता लग्गेआ कि डिस्ट्रिक दे अग्गें इंटर स्टेट बी होंदा नेशनल बी होंदा फ्ही ओह् बड्डे बच्चें गी लेइयै जंदे जियां ञारमीं क्लासें दे बच्चे होई गे बाह्रमीं क्लासें दे बच्चे होई गे अज्जकल एह् चीज़ां बड़ी बधी दियां उस बेल्लै साढ़ै टैम एह् चीज़ां सेही गै नेईं ही लोकें गी कि हां भाई एह् बी चीज़ां होंदियां उस बेल्लै इ'यै सेही होंदा हां भाई स्कूलें शा घर पुज्जे बस्ता चुक्को ते गोड्डी करने गी लेई नस्सो ते फ्ही पढ़ो अगर टैम थ्होई जा एह् स्पोर्टस स्पूर्टस कक्ख नी सेही हा अज्ज ते एह् चीज़ां बड़ी बधी दियां अज्जकल महाराज तुस नेईं बी पढ़ाई करो नी स्पोर्टस कन्नै बी बंदा चकोई जंदा लेकिन बंदे अंदर कला होनी चाहिदी ओह्दे हत्थें ओह् जादू होना चाहिदा महाराज में इक चीज़ दिक्खी उड़ी स्पोर्टस जेह्ड़ा नी बड़ा जरूरी होई गेदा अज्जकल दे टैम उप्पर अगर तुआढ़े अंदर पढ़ाई दा कला नी हैन थुआढ़ा हत्थ इक चीज़ै पर बी स्हेई सख्त बैठे दा तुस महाराज कुदै दी कुदै जाई सकनें में एह् चीज़ दिक्खी मेरा निक्का भ्राऽ ओह् अजें बाह्रमीं क्लास च ऐ ओह् इन्ना पढ़ाई च नेईं होग तेज़ मगर ओह्दी स्पोट्स दी बड़ी तेज़ कला महाराज ओह् उत्थें दिल्ली तगर गेआ खेढने गी नेशनल खेढेआ ओह् खेढेआ उसी पैसे बी थ्होई महाराज अ'ऊं ओह् दिक्खै ना ओह् अज्जकल केह् टैम आई गेदा पैह्ले दिक्खो हां महाराज पैह्ले पैसे गै नी होंदे हे लोकें कश अज्जकल महाराज लोक क्रिकेट खेढियै अपना घर पाला दे ओह् नेशनल खेढदे इंटरनेशनल खेढदे तां अ'ऊं आखना महाराज स्पोर्टस खेढना बड़ी शैल शैल चीज़ा होई गेदियां न अज्जकल अज्जकल ते अ'ऊं तुसेंगी सनां महाराज जेह्ड़ी ञारमीं बाह्रमीं क्लास पैह्ले होंदी ही न लोकें शा पास गै नी होंदी ही साढ़ी मौकै अस आखदे हे दसमीं क्लास होई जियां साढ़ी कोई ग्रैजुऐशन होई दसमीं क्लास उप्पर ते लोक अपनी कुड़ियां ब्याहू उड़दे हे कि मुड़ा दसमीं क्लास पास कीती दी अज्जकल महाराज कोई ऐहमियत गै नी रेह्दी ऐ उस चीजै दी तुस आखी उड़ो दसमीं केह् ञारमीं केह् बाह्रमीं केह् अगर तुआढ़े जागते दे नब्बै प्रसैंट कोला घट्ट न तुआढ़े जागते गी मन्नदे कक्ख नी हैन कुदै बज्जन नी दिंदे हैन कालेज उप्पर पैह्लें महाराज में जेल्लै अठमीं क्लास कीती ही ना पास मड़ो मिगी ओह् ग्राएं शा इन्नियां मबारखां आइयां कि हां भाई फलाने दे जागतै पास कीती जे अठमीं क्लास ओल्लै साढ़ै मौकी बड़ा मन्नदे हे अठमीं क्लासा गी फ्ही में बड़ी मुश्कलै साढ़ै घर मुश्कल बड़ी ही पढ़ाई दी यरो अ'ऊं तुसेंगी सच्ची गल्ल सनां असेंगी टैम नी लगदा इन्ना पढ़ने दा घर जिम्मेदारियां हियां पेदियां कम्म शम्म बी सम्हालना पौंदा हा खरचे सम्हालने पौंदे हे इन्ने पैसे गी नी होंदे हे साढ़े कश महाराज फ्ही में बड़ी मुश्कलें दसमीं क्लास बी कीती फ्ही महाराज केह् आखदे फ्ही मि पता लग्गेआ हां भाई दसमीं दे बाद ञारमीं दे बाद बाह्रमीं हाई सकैंडरी ऐडमीशन लैनी पौंदी फ्ही अ'ऊं उत्त बजार जंदा हा ञारमी बाह्रमीं क्लास ताईं उत्थें बी जेल्लै अ'ऊं गेआ महाराज उत्थै फ्ही मि थोह्ड़ा जेहा पढ़ाइयै दी नालेज होई कि हां भाई एह् बी चीजां फ्ही में मेडिकल सब्जैक्ट लैता महाराज ञारमीं बाह्रमीं च मेडिकल च केह् होंदा तुसेंगी मतलब जियां अठमीं नौंमीं दसमीं तकर न तुसें सारे सब्जैक्ट पढ़ने होंदे हिस्टरी होई स्विक्स होई जग्राफी होई हिंदी होई इंग्लिश होएआ उर्दू होई संस्कृत होई सब पढ़ना पौंदे फ्ही दसमीं दे बाद मिगी पता लगेआ ञारमीं जियां में मेडिकल रक्खे मिगी घरै आह्ले आखेआ कि भाई तूं मैडिकल गै रक्खु उड़ अगर तूं अठमीं दसमीं शैल नंबरें कन्नै पास होई फ्ही में ओह् लेई उड़े ओह् मेडिकल लैता महाराज मेडिकल च मिगी मेडिकल केह् थ्होऐ मिगी थ्होंदे फजिक्स कमिस्ट्री बायएओ ते इक सब्जैक्ट तुसें इंग्लिश लैना पौंदा जां हिंदी में सोचेआ अ'ऊं इंग्लिश लेई लैन्ना ठीक ऐ भाई अज्ज दे टैम उप्पर इंग्लिश मती जरूरी अ'ऊं नी आखना कि भाई साढ़ी इंग्लिश नेईं महाराज इंग्लिश बी जरूरी हिंदी बी जरूरी पर उस बेल्लै में सोचेआ कि महां इंग्लिश मती जरूरी होंदी अग्गें कुदै कम्म गै महाराज करना पेई जा कुदै कंपनी च गै फ्ही कन्नै इक होर में रक्खेआ फिजीकल ऐजुकेशन महाराज फिजीकल ऐजुकेशन दी लोकें गी इन्नी ओल्लै खबर नी होंदी ही कि ऐ केह् चीज़ ऐ मगर ओल्लै मि इ'यां फिजीकल ऐजुकेशन रक्खेआ महां कोई नमां सब्जैक्ट ऐ आए दा महाराज मिगी जेल्लै उत्थें ञारमीं दियां क्लासां स्टार्ट होई गेइयां मिगी ते ओल्लै पता लग्गेआ महाराज उत्थें इ'न्ना मजा आंदा फिजीकल ऐजुकेशन दी क्लासां उत्त तुसेंगी पता केह् केह् चीज़ सखानियां अगर तुसें क्रिकेट पसंद ऐ उ'नें तुसेंगी दस्सना क्रिकेट दा ग्राउंड किन्ने मीटरै होंदा किन्नी दौड़ लानी होंदी किन्ने खलाड़ी ओह्दे तुसेंगी पता अस जागत किन्ने पक्के अस पैह्ले शा खेढदे आवा दे उत्थें मिगी महाराज स्हेई मजा आएआ ञाह्रमीं दी क्लासा च ते कन्नै साढ़े जेह्ड़े मास्टर रेहा हा तुसें गी केह् सनां महाराज मजा आई जंदा हा उं'दे शा पढ़ियै असें अपने सवेरै जाना इत्थुआं अट्ठ बजे ते नौ बजे क्लासां होंदियां हियां मिगी अजें बी चेता महाराज साढ़ी पैह्ली क्लास होंदी ही फजिक्स दी साढ़ा मास्टर हा महाराज ऐ बड़ा स्हेई मास्टर हा द्रंडदा बी ऐ हा बिच्च बिच्च असेंगी थोह्ड़ा थोह्ड़ा घट्ट बी समझ आंदा हा पर बड़ा अच्छा मास्टर हा अस उसी जेल्लै बी पुच्छदे हे महाराज मास्टर जी असें गी एह् चीज़ निं समझ आई कदें नी रोह् करदा हा असें गी उस ने फजिक्स पढ़ानी महाराज फ्ही इक हा साढ़ा कमिस्ट्रिया दा मास्टर ओह् असें गी महाराज कमिस्ट्री दा मास्टर तां इन्ना पसंद आएआ ञारमीं बाह्मीं च ना ओह् असेंगी ओह् दस्सदा हा ओह् निक्की निक्की जेही ओह् पानियै दे सल्यूशन पाई पुइयै रंग बदलदा हा महाराज असें गी आक्खियें बिच्च इ'यां जादू लभदा हा ओह् इक सल्यूशन दूआ सल्यूशन उप्पर पाई दिंदा हा ते रंग बदली जंदा हा महाराज एह् चीज़ां दिक्खियै मेरा होर इंट्रस्ट बधन लग्गेआ कि महाराज पढ़ाई च बड़ी अच्छियां अच्छियां चीज़ां न फ्ही असें त्रीआ इक मैडम ही बायो दी ओह् बी बड़ी अच्छी मैडम ही बायो पढ़ांदी मेरा इंट्रस्ट बी स्हेई नुआढ़े शा बधेआ हा महां अग्गें बायो दा बड़ा स्कोप ऐ उस असें बायो दी इ'न्नी अच्छी अच्छी पढ़ाई करानी कताबां शैल करियै पढ़ानियां मेरा महाराज इंट्रस्ट बधन लग्गी गेआ फ्ही महाराज फ्ही मेरी क्लास होंदी उत्थें फिजीकल ऐजुकेशन दी बस महाराज अ'ऊं तुसें गी सनानां ओह् दो घैंटे फिजीकल ऐजुकेशन चलदी अ'ऊं तुसेंगी सना नां मजा ओए होए होए होए मास्टरें तुसेंगी सना नां फिजीकल ऐजुकेशन च जेह्ड़ा साढ़ा मास्टर हा ना गरधारी लाल मास्टर हा मिगी अजें बी चेता महारजा उस केह् करना पैह्ले उस ना साढ़े शा सौ सौ डंड बलाने ऐ सौ सौ डंड कड्ढो महाराज जेल्लै सौ सौ डंड कड्ढने साढ़े शरीर गर्म होई जंदा हा फ्ही उस आखना चार चक्कर लाओ ग्राउंड दे फ्ही जेल्लै असें चार चक्कर लाने न महाराज साढ़ा शरीर ओल्लै इ'यां तरीफींदा तेज़ होई जंदा हा फ्ही उस महाराज साढ़े शा गेमां खढानियां कबड्डी होई क्रिकेट होएआ फुट बाल होएआ असें द'ऊं द'ऊं त्रै त्रै घैंटे उत्थै ग्राउंड च गै खेढदे रौह्ना फ्ही जाइयै महाराज असें गी छुट्टी होनी फ्ही असें बड़ा खुश होइयै आना अज्ज असें पढ़ाई बी कीती खेढे बी फ्ही जेल्लै महाराज असें घर आना नी फ्ही अ'ऊं तुसेंगी सच्ची गल्ल दस्सां भाई कम्म बी होंदा हा अपने अपने फ्ही कम्म बी करना हां फ्ही जेल्लै पेपर आंदे हे न फ्ही असें महाराज इ'यै होंदा मास्टरै दा स्हेई अपने जेह्दा गुरू बलबान न ओह्दा चेला बी पैह्लवान होंदा एह् गल्ल अ'ऊं तुसेंगी हून गै सनाऊ उड़ना असें अपने मास्टर गी फोन करना मास्टर जी असेंगी एह्कड़ा सुआल नी आएआ ओह्कड़ा सुआल नी समझ आएआ उस आखना कोई गल्ल नी बच्चा अज्ज तुस मेरे घर आई जाएओ अ'ऊं तुसेंगी पढ़ाई जन्नां ओल्लै दिक्खो अज्ज दे समें उप्पर महा मड़ो कुसै ट्यूशन आखनी होऐ न पैसे लैंदे गंज करी उड़दे न उस बेल्लै साढ़ै कश मोए पैसे होने असें कुत्थुआं पैसे देने होंदे हे असें उ'नेंगी उयै सब्ज़ी होई कोई सब्जी जुड़ी महाराज कोई करेले जुड़ी गे कुदै आलू जुड़ी गे लैओ जी मास्टर जी असें गी पढ़ाई उड़ेओ दस दिन जां पंज दिन इन्नी गै पढ़ाइयां महाराज उस बेल्लै टैम बड़ा हा बक्खरा हा अ'ऊं तुसेंगी सनान ना जेह्ड़ा साढ़ा टैम हा न महाराज चीज़ां असान हियां लोकें कन्नै गल्ल करना असान ही अज्ज नी ऐ एह् लोकें कन्नै अज्ज तुस मास्टरें कन्नै जाओ उठी पुच्छने गी ट्यूशन म्हीने दी दस ज्हार पंदरां ज्हार महाराज कुत्थुआं आह्नने न इन्ने पैसे तुस सनाओ कुत्थुआं अस देगे इन्ने पैसे इन्ना कोई समें देई नेईं सकदा महाराज अज्जकल समें बोह्त जरूरी होई गेदा उस बेल्लै अ'ऊं तुसें गी सनां ना जियां असें आखना जेल्लै भाई कोई पेपर कश आई जान जियां दस दिन रेही जान पंज दिन रेही जान पेपरै गी असेंगी पता हा कि भाई कोई कोई चीज़ां समझ आई जंदियां कोई कोई सुआल नी आए दे होंदे ओल्लै तुसेंगी सनां अज्ज दे पेपरें दा बड़ा पैट्रन बदली गेदा पैह्लें केह् होंदा हा कोई गिने चुने गै सुआल आंदे हे हर चैप्टर दे जियां कोई पता असेंगी हां भाई एह् चैप्टर ऐ ऐलज्वरा चैप्टर हा मिगी अजें बी चेता महाराज बड़े बड्डे चैप्टर हे इक ग्रैविटेशिन चैप्टर हा ते जी दी वेल्यू केह् होई ते एह् चैप्टर कोई गिने चुने सुआल गै होंदे हे ते असें मास्टर गी आखना मास्टर जी असें गी एह् एह् चीज़ समझाई उड़ी फ्ही असें उं'दे घर जाना उ'नें घैंटा द'ऊं घैंटा लाइयै असेंगी समझाना शामी बिच्च भाई एह् नि कि रोज़ रोज़ गै अपना बैग चुक्को ते उत्थें पुज्जी जाओ फ्ही ओह् बी खुंदक खंदे कि के सवेरै स्कूल च बी समझना असें फ्ही ट्यूशन च बी बिच्च बार कदें जाओ उठी ते ट्यूशन इयां समझी लैओ हां भाई मास्टर जी पेपर ऐ कल परसू जेल्लै बी बस फ्ही साढ़ी जेल्लै ञारमीं होई फ्ही अ'ऊं बाह्रमींं च गेआ फ्ही आखदे हे भाई बाह्रमीं दे ओल्लै महाराज साढ़ै टैमे दे बाह्रमीं क्लासै गी बड़ा मन्नदे हे कि हां भाई बाह्रमीं क्लास बाह्रमीं क्लास इ'यां मतलब कुसै गी इ'यां नौकरी गै लग्गी जा समझो ओह् मन्नदे हे बाह्रमीं क्लासै गी ते बाह्रमीं क्लासै च जेल्लै में पुज्जेआ नी ते मिगी होर अग्गें पता लग्गन लग्गेआ हां भाई मास्टरें दा मास्टरें मिगी समझाना कि के अ'ऊं स्टाटिंग कोला ठीक हा पढ़ने गी मतलब फ्ही जेल्लै अ'ऊं बाह्रमीं च पुज्जेआ नी महाराज फ्ही में दिक्खेआ कि मतलब इक अद्धी कोई भाई ओल्लै आखदे हे कोई पाई बजार च द'ऊं मास्टर हे महाराज अ'ऊं मास्टर नांऽ सनाना इक हा साढ़ा मुनीश मास्टर दूआ इक होर हा नील मास्टर महाराज उंदे आखदे हे भाई उं'दी फजिक्स कमिस्ट्री पढ़ाई दी बड़ी अच्छी ऐ अहें अग्गें बड़े कम्म आंदी पर तुसें गी पता महाराज उस बेल्लै केह् हा फीसां बड़ियां घट्ट हियां लोक जाई सकदे हे अज्ज ते अज्ज दे टैम उप्पर तुसें ट्यूशन लगवानी सगुआं तुसें म्हीने दा दस बीह् ज्हार रपेआ ते ट्यूशना उप्पर गै उड्डी जंदा अऊं तुसें गी इक सच्ची गल्ल सनां जेल्लै फ्ही महाराज अ'ऊं बाह्रमीं क्लास उप्पर पुज्जेआ नी मिगी पता हा ञारमीं दे सब्जैक्ट पढ़े दे हे फ्ही जेल्लै बाह्रमीं पढ़ाइयां थोह्ड़ियां जेहियां मुश्कल बी होन लग्गियां घरै दी बी बड़ी जिम्मेदारी ही महाराज घर दी बी जिम्मेदारी साढ़े गै बच्चें उप्पर ही पैसे बी जोड़ने आपूं कमाने बी ते स्कूलें दियां फीसां बी भरनियां फ्ही महाराज बाह्रमीं मुश्कल बड़े मुश्कल करियै न असें पैसे जोड़ियै असें ओह् इक मास्टर होंदे हे उस बेल्लै साढ़े टैम उप्पर मनीश मास्टर कमिस्ट्री पढ़ांदे होंदे हे फ्ही असें बड़ी मुश्कल कन्नै उ'नें गी आखेआ कि महाराज तुसें रोज़ा दा असेंगी कोई अद्धा घैंटा घैंटा जेल्लै बी टैम लग्गै पढ़ाना अस सत्त अट्ठ बच्चे हे स्कूलै दे फ्ही उनें साढ़ी गल्ल महाराज उस बेल्लै मास्टर बी इ'यां मिट्ठे मास्टर हे केह् आखना अज्ज दा टैम बड़ा बदली गेदा महाराज साढ़ी गल्लें उप्पर जाना होऐ न उस बेल्लै महाराज अस उं'दे कश जंदे हे पढ़ने गी कोई दस बारां बच्चे होंदे हे महाराज उ'नें असेंगी पढ़ाना कमिस्ट्री पढ़ानी फजिक्स अस पढ़ी लैंदे हे कमिस्ट्री थोह्ड़ी जेही असेंगी लगदी ही महाराज भैं समझ नी आंदी ही ओह् इ'यां फार्मुले शार्मुले असें उं'दे कश जाना असें उ'नें पढ़ाना रोज रोज ते अस साढ़ा टैम स्हेई निकला दा फ्ही जेल्लै पेपर शेपर स्टार्ट होऐ ना फ्ही असें ओह् फाइनल बोर्ड दे पेपर दित्ते महाराज अ'ऊं तुसेंगी सना नां मेरे आए दे हे पचासी प्रसैंट मेरे घर आह्ले बड़े खुश होए उस बेल्लै पचासी प्रसैंट महाराज इ'यां कोई पचानुऐ प्रसैंटै उप्पर होंदे हे उस बेल्लै मैह्नत बी कीती असें बड़ी अ'ऊं एह् गल्ल सनां ना कि जेह्ड़ी ऐजुकेशन ऐ नी एह् महाराज बड़ी जरूरी ऐ

सिर्फ ऐजुकेशन दे सिर उप्पर राजा नी बनी सकदे महाराज अ'ऊं तुसेंगी गल्ल सना नां अगर तुआढ़े कश ऐजुकेशन ऐ कन्नै थुआढ़े कश ऐक्सपिरिंयस ऐ नी महाराज तुस राजा बनी सकदे में एह् गल्ल अपने तजुर्बे कन्नै सिक्खी अपने ऐक्सपिरिंयस कन्नै सिक्खी कि जेह्ड़ी ऐजुकेशन ऐ ओह् बड़ी जरूरी ऐ जेह्ड़ी पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ नी ओह् बोह्त जरूरी ऐ महाराज अज्जकल दी बच्चें ना दमाकै उप्पर इक चीज बेही गेदी कि बगैर पढ़ाइयै बी अस रेही लैगे महाराज बगैर पढ़ाई बिजनेस होई जंदे कम्म होई जंदे धंदे होई जंदे लेकिन जिस पढ़ाई करियै कम्म करी ओड़ेआ नी ओह् बोह्त अच्छा ही ओह् बोह्त अच्छा कामजाब इंसान होई जाह्ग एह् मेरा तजुर्बा आखदा ई महाराज जेह्ड़ी पढ़ाई अज्जकल दे जागतें दमाकै उप्पर पता केह् बेही गेदा कि बगैर पढ़ाइयै बी असें धंदे चलाऊ उड़ने असें कम्म खोह्ल्लू उड़ना साढ़ा बब्बै ह्ट्टियां खोह्ल्लियै रक्खी दियां न अ'ऊं उ'नेंगी आखनां तुस बी पढ़ाई बी करो बड़ी जरूरी ऐ महाराज पढ़ाई कन्नै उस बेल्लै साढ़ै मौके ते पढ़ाइयां होंदियां नी ऐ हियां अज्ज तुसेंगी अ'ऊं आखा ना पढ़ाई तुस मेरे आखने उप्पर अगर तुआढ़े जियां जागत होन नौंमी दसमीं जेह्ड़ी क्लासै च बी पढ़दे होन तुस उ'नेंगी पढ़ाइयां कराओ महाराज पढ़ाई बोह्त जरूरी ऐ ऐ हां अ'ऊं तुसेंगी दुए घरै गी केह् गल्लां सनानियां यरा अ'ऊं तुसेंगी अपनी घरै दी गल्लां सनानां हून थोह्ड़े जेह् इ'यां सैटल होन लगे अग्गें जेह्ड़ियां महाराज साढ़ियां ओह् अग्गें जनरेशनां इ'नें मोए सिर पढ़ाइयां करनियां यरो अस भैन चौद ओल्लै दस दस किलो मीटर महाराज पैदल जंदे हे उठी हे स्कूल पैदल गै पढ़ने गी ते हून महाराज केह् गल्ल होई गेदी हून जेह्ड़े साढ़े जागत अग्गें बच्चे न इ'नेंगी महाराज भैन पढ़ाइयें दा कोई रोल गै नी ऐ एह् आखदे पढ़ाई ते इ'यां गै छड़ी फार्मेलटी कड्ढै ने तां करी आखा नां महाराज ऐजुकेशन बड़ी पढ़ाई बड़ी जरूरी ऐ बच्चें च तुस पढ़ाई कराओ ते पढ़ाई गै बच्चें दा फ्युचर बदली सकदी ऐ इ'यै स्हेई पढ़ाई चीज़ ऐ अच्छा महाराज ठीक ऐ